हलो भारत गैस मां नैंसी जामनानी पई ॻाल्हायां पहिरीं मां वैशाली नगर में रहंदी हुयसि पर हाणे हुते न थी रहां हाणे मां नाका मदार में थी रहां त मां तव्हां खे गुज़ारिश थी कयां कि तव्हां मुंहिंजी गैस सिलैंडर जे डिलीवरी हाणे नाका मदार में कराए सघो था हाणे मुंहिंजो पतो इहो ई आहे जंहिंमें मूंखे गैस सिलैंडर जी डिलीवरी खपे त मूंखे उमेदु आहे तव्हां हिन में मदद कंदा महिरबानी